आं बे जिउआव सोलोंथाइखौ बयनिख्रुइबो बांसिन बेसेन गोनांसिन होन्ना सानो मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखालावहाय थांना थानो जोबोत गोब्राब फर इगजामफोल हमना लादो बै समावहाय जायफोरा सोलोङाखैमोन जोंनि बिमा बिफाखौनो सान्ना नायदो बिसोरो लेखा फरा सोलोङाखै बे समावहाय नाथाय बिसोरो दानि समाव जोबोत खस्थ'यै जिउ जारलाजोंहाय दुखु खस्थ'जों जिउखौ खांनो गोनां जादों बिसोरो सान्दुं अखा खामानि मावख्रुबायनाङो हाजिरा मावनानै फैसा खामायो आरो बे फैसाजोंनो नखरखौबो सालायनांगौ गोनां जायो बिसोरो जेबो दानि जुगनि सोमोन्दै बिसोर जेबो मिथिया दोनै बिसोरो दानि गोदान थेकन'ल'जिफोरखौ बिसोरो बाहायनो रोङा मबाइल रोङा मबाइल थुनो रोङा टिभि बिदिनो टिभि नायनो रोङा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला भासा रायज्लायनो रोङा आरो जिउआवहाय माबोरै बिदिनो जालांनांगौ संसार जालांनांगौ बिदिखौ रोङा दा आथिखालावहाय सोलोंथाइयानो बयनिख्रुइ बांसिन बेसेन गोनांसिन होनना आं सानो मानो होनोब्ला दिनै माबा मोनसे मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जोङो जुदि सोलोङोब्ला सोलोंथाइखौ लायोब्ला जोङो गियान मोन्नो हायो आरो बे गियान जोंनो जोङो थांनानै थानो हायो सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो जिबनाव सासे गेदेर मानसि जाहैनो हागोन आरो सोलोङोबा जोङो सासे आखा फाखा जेथिंबो बिथिङाव जोङो जानो हागोन दिनै सोलोंथाया हादोराव जौगानाय लाबोयो नखराव जौगानाय लाबोयो गामियाव जौगानाय लाबोयो ओनसोलाव जौगानाय लाबोयो थिक बेबादिनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो थाखायनो जोङो दिनै स्कुलाव थाङो कलेजाव थाङो बा क्लासफोर जायो आर बिदि सोलोंथाइखौ होनो थाखायनो गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै जोंनियाव हाय जोनोम जादों जेरै एनजिअफोरा गावसिनियाव खामानि मावो बेबादिनो जायगा जायगा थांनानै फोरोंथाइ हैयो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि स्किलफोर बिसोरो जोंनो फोरोंथाइ होयो ओह सोलोंनायनि गेजेरजोंहाय दिनै सासे मानसि गिदिर जाहैनो हायो जेरै आईएएस दिसि बेबादिनो सासे चिफ मिनिस्टार बेबादिनो सासे फ्राइम मिनिस्थार जाहैनो हागोन ओह जुदि नोंनावहाय गियान आरो बेफोर बायदि सोलोंनाय गुनफ्रा थायोब्ला सासे मानसि गिदिर जानो हायो दिनै सान्ना नायोब्ला जोंनि आसामनि चिप मिनिस्थार दं हिमन्त' बिश्व सर्मा आरो बेबादिनो जोङो साननानै नायोबा भारतनि चिप मिनिस्थार नरेन्द्र मदि बिथांमोनाबो दिनै बेबादिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय दिनै सासे मानसि गेदेर आरो देसखौ सालायनो हानाय सासे मानसि जाहैदों ओह दिनै बुंनो थाङोब्लानो नरेन्द्र मदिया दिनै बुहुमनि गेजेरावनो थामथि गोहो गोरा ओह दिनै हादर बेंगिरि होन्नानै जों बुंनो हायो मानोना बिथाङा दिनै फुरा जोंनि भारतखौनो बिथाङा गावनि गियान आरो सोलोजों सालायबोगासिनो दं बिथांनि बेफोरबायदि गुनखौ नुनानैहाय दिनै भारतनि रायजो राजा नोगोरिफ्रा मोजां मोनदों आरो बिथाङा दिनैसिम बिदिनो प्राइम मिनिस्थारनि बिबानाव ओह थागासिनो दङ दा सोलोंथाया दिनै मोनसे हादरखौ लुखाङो आरो सोलोंथाइया मोनसे दिनै गोदान गियान लाबोयो दिनै सोलोंनायनि गेजेरजों दिनै जों बिदि ओह जोंबो जाहाथे सासे ब्यकथि मोजां हादरबेंगिरि आरो बिदिनो सासे गुन गोनां सोलोंथाइ जायो आरो जोंनि रायजोखौ ओनसोलखौ जोङो देभिलफ खालामनो हायो सोलोंनाय गैयाबा सासे मानसिया जिबनाव खाना जानांयो बेनिखायनो सोलोंथाइयानो बयनिफ्राय साबसिन बेसेन गोनांसिन जोंनि जिबनावहाय बेनिखायनो थांना थासान्दि जों सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो जोंनि जिउया जों उजिगासेल' जोंनि जिउया मोनसेल' दा बे मोनसेल' जिउखौ जों जाहाथे रावबो आद्रि खस्थ' होया थांना थासान्दियाव हाय जोङो सोलोंना सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो जोंनि जिबनावहाय जोङो मोजाङै संसार नखर संसार जोङो दालांनो हानाय बायदि जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बेनिखायनो सोलोंथाइया बा जोंनि समाजाव जोंनि जिबनाव आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोनांथि होन्नानै आं सानो